چوبیس جون اُنیس سو اُناسی ایک جنوری اُنیس سو بانوے سات دسمبر دو ہزار اٹھارہ فروری دو ہزار ایک دس اگست دو ہزار تیئیس